हलो हीउ कावेरी जो नंबर आहे हरि ओम मूंखे न भ भीमा शंकर वञण वञण जे लाइ मूंखे हिकु कैब बूक करिणी आहे असां सत ॼणा आहियूं एंड उन में मूंखे चङी कस्टडी खपे छाकाणि त हीअ गाॾी सुबुह जो निकिरंदी हितां खां पंजे लॻे समुझोसि मूंखे गाॾी खपे ऐं तव्हांजो रेट छा हूंदो गाॾी कम्फर्टेबल हुजे जीअं अचु वञु में तकलीफ़ु न थिए ड्राइवर सुठो हुजे जेके मुंहिंजा सुवाल आहिनि त प्लीस तव्हां मूंखे ॿुधाइजो त तव्हां कीअं अवेलिबल करे सघंदा आहियो मुंहिंजे लाइ कार ड्राइवर सुठो हुजे उनखे ॿिनि टाइम जी रोटी खाराइण जी असांजी ज़िमेदारी आहे एंड ॿियो भीमा शंकर हितां खां पंज सौ कुझु अढाई सौ टे सौ किलो मीटर आहे मूंखे मां गूगूगल मेप में ॾिठो त मूंखे ॾेखारे थो कुझु साढा पंज कलाक जो आहे त मूंखे अचु वञु जे लाइ ॿिन्ही जे लाइ खपे त महिरबानी करे प्लीस तव्हां मूंखे थोरी इनजी कॉटेशन मोकिलींदा भई कीअं थींदो छा थींदो त तव्हां अगरि मूंखे मोकिले सघो त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी ऐं तव्हां क कार कहिड़ी मोकिलींदा सत सिटर्स जे लाइ जेका वेरी कम्फर्टेबल हुजे छाकाणि त ॿ ॿार आहिनि उनजे हिसाबु सां मूंखे उहो अरेंज करिणो पवंदो इन करे